जियां कि अज्ज में तुसेंगी दस्सन लगी आं मेरी मनपसंद सब्जी मन्नो जां आक्खो कि मनपसंद कोई चीज़ जियां सब्जी बिच्च ओह् केह्ड़ी शैल लगदी